میں اپنے كیمرے سے جو تصویر لینا پسند كرتی ہوں وہ ہیں خاص كر قدرتی مناظر ان میں ہیں پیڑ ہیں پودے ہیں جانور ہیں چرند ہیں پرند ہیں تالاب ہیں ندیاں ہیں سمندر ہیں اس طرح كے جو قدرتی مناظر ہیں ان كو ہی میں تصویر لیتی ہوں